अगर अज्जकल दे यूथ दी गल्ल करी जाए ते अज्जकल दा यूथ जेह्ड़ा ना ट्रेंड फालो करदा ऐ जेह्ड़ा मतलब इस बंदे ने कोई मैंह्गी चीज़ पाई दी ऐ जां मैंह्गी कोई बी चीज़ होऐ मैंह्गी घड़ी पाई दी जां फ्ही मैंह्गे कपड़े पाए दे कुछ बी मैंह्गी चीज़ होऐ शैल ते उसी उसी दिक्खियै ओह् ओह्दे मनै अंदर बी इच्छा आंदी कि में बी एह् चीज़ खरीदां चाहे ओह् कुछ बी होऐ मैंह्गी घड़ी कपड़े होऐ जां फिर मैंह्गे फोन होन जां फिर कोई बी इ'यां कोई बी मैंह्गी चीज़ होऐ उसी दिक्खियै ओह्दे मनै च इच्छा जागदी ऐ कि में बी एह् चीज खरीदां ते ओह् केह् करदा मतलब यूथ केह् अज्जकल दा यूथ केह् करदा जादै तूं जादै इ'यां ट्रेंड फालो करियै जादै कोला जादै मैंह्गी मैंह्गी चीज़ां खरीददा मैंह्गे मैंह्गे बूट खरीददा लग्जरी बूट खरीददा जादै जादै मतलब मैंह्गी चीज़ां खरीददा कदें कदारें ऐसियां चीज़ां खरीददा जेह्ड़ियां किश किसे कम्म बी निं आंदियां ऐसी फालतु चीज़ां खरीददा ते इस चीज़ दा अगर गल्ल करचै अस ते अगर जेह्ड़ी चीज़ां ओह् लग्जरी चीज़ां खरीददा उ'ऐ पैसे उ'ऐ पैसे ओह् मतलब इ'यां गोल्ड खरीदने बास्तै लाई सकदा कि मतलब कोई बी घर दा किराया जां फिर कुछ बी इ'यां असें देने बास्तै कुछ बी इयां गोल्ड बगैरा खरीदने बास्तै जेह्ड़ी मैंह्गी चीज़ ऐ जेह्ड़ा कोई कोई इन्सान ऐफोर्ड नेईं बी करी सकदा ऐ ऐसी चीजां लेकिन कोई इंसान अगर पैसे ला कुछ ओह्दे उप्पर ते अच्छी चीजें उप्पर ला कोई फालतु चीज़ उप्पर ना ला ते ओह् चीज़ ओह् चीज़ मतलब ऐ कि जेह्ड़ी जादै लग्जरी चीजां दिक्खियै लोक कि एह् खरीददा ओह् खरीददा मैंह्गी मैंह्गी चीज़ां मैंह्गे मैंह्गे पर्स मैंह्गे मैंह्गे शूज़ मैंह्गे मैंह्गे कपड़े ते अगर इक होंदा ना जरूरत अगर जरूरत दे मताबक खरीद दे ते चली जंदा बट अगर जरूरत नेईं होवै ओह्दे ई ते इ'यां छड़ा ट्रेंड फॉलो करने आस्तै अगर कोई चीज़ मैंह्गी खरीददा ते ओह् ते कोई फायदा निं ऐ अपनी जरूरतें दे स्हाब कन्नै मतलब दिक्खना चाहिदा अगर जेह्ड़ी ओह् मैंह्गी मैंह्गी चीज़ खरीददा लोकें गी दस्सने बास्तै शो केस करने आस्तै कि मेरे पास मेरे कश ओह् चीज़ां मैंह्गियां ओह् चीज़ां मैंह्गियां ओह्दे पिच्छें बैटर ऐ कि तुस गोल्ड खरीदी लैओ जां फिर कोई इ'यां मतलब हाउस हाउस हाउस मार्टगेज बगैरा देई ओड़ो ते मतलब अगर ऐसाी फेस्लिटी अगर किसी किसी रूरल मतलब जेह्ड़े ग्रांऽ दे लोक होंदे अगर एह् फैस्लिटी उ'नेंगी लब्भी जा ते ओह् मैंह्गी मैंह्गी गुड्स ना खरीदियै अपने जरूरत दियां चीजां खरीदन कुछ लोक ऐसे होंदे जि'नेंगी पैसे इन्ने नेईं बी लभदे कोई चीज़ खरीदने बास्तै मतलब ऐसे लोक होंदे जि'नेंगी अपनी जरूरत दी चीज़ां खरीदने बास्तै हैनी पैसे लभदे बट अगर कुसै ई लब्भा दे न कि कोई चज्जै दे कम्मै च ला मतलब स्हेई कम्मै च ला इ'यां फालतु दा ना खर्चा करै